गळो दुखलो जाल्यार गुळवेल घालून कसाय करून तो पिवपाक दिल्यार गळो बरो जाता ना जाल्यार तुळशीं पानां बेलां पानां वटलावांची पानां गोडेकाश्ट घालून दोन कप उदक घालून तें शिजोवप तें नंतर एक कप जाता पर्यंत तें शिजोवप जाय जाल्यार थोडें गॉड घालून पिवपाक दिवप तेन्ना गळो बरो जाता चडच दुखता जाल्यार गळ्याक भायल्यान चुनो लायलो जाल्यार गळो दुखपाचो बरो जाता दुदांक गांवटी हळद घालून गरम करुन पिवपाक दिल्यार सुद्दां गळो बरो जाता